جی ہاں میں نے نارائن مورتی رتن ٹاٹا اور ستیا نڈیلہ جیسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جنہوں نے بھارت کی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ٹیکنالوجی اور صنعت میں بہت ترقی ہوئی ہے آج ہمیں آن لائن تعلیم ٹیکنالوجی پیمنٹ اور آسان سفر جیسی سہولتیں ملی ہیں میرے خیال میں یہ تبدیلیاں ہمارے زندگی کو زیادہ آسان اور مؤثر بنا رہی ہیں خاص طور پر کووڈ کے بعد آن لائن سسٹم نے لوگوں کو جوڑے رکھا ہے کافی حد تک اور نئی راہیں کھولی ہیں